चिरां जिल्लायाव दावबायनायनि माखासे खाबुफोरनो जाबाय बबेबा गोजाननिफ्राय चिरां जिल्लायाव दावबायनो थाखाय थाफैनायफोरब्ला जोबोद मोजाङैनो खाबु मोनो बेयो गासैबो फ्रि पल गासैबो रायज्लायनाय बेफोरो सोलियो आरो बिनि अनगायै थानाय जानाय गासैखौबो

गोसोबायदि मोनो फ्रि साननाय सान्थौफोरा फ्रि रायज्लायनाय फ्रि गासैबो जेनेबा नों माबे जायगायाव दावबायनो बेफोरनि मोजां जेरै बिदिनो जायगाफोराव नों थाफैदोंब्ला चिराङाव दावबायनो थाफैदोंब्ला बिफोरो जोबोद मोजां खाबु

थानाय जानाय गासैबो मोजां जेबो गोहोम गोहोम खोलैनाय नुनो मोननाय नङा बेफोरबायदि खाबुफोरा चिरां जिल्लायाव दावबायनायनि खाबुफोरा मोजां बे दावबायनाया चिरां जिल्लाखौ ओरैबायदि मोजां गोहोम खोख्लैयो माब्लाबा जेनेबा जोंनि जेनेबा बे चिरां जिल्लायाव मा दं बबे जायगायाव मा दं मा गैया बेफोरखौ दावबायनो थाखाय दावबायनायाबो मोजां माने बे दावबायारिफोरनि थाखायसो जों मा दं मा गैया माखासेफोरखौ जों हायैफोरखौ एबा बेफोरजोंबो गोसोनि गोहोम मोजां गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनो